आं मोजां मोनथिनाय बर' लिरगिरि एबा खन्थियगिरिनि मुङानो जाहैबाय इसान मुसाहारि आं बिथांनि खन्थाइखौ फरायनानै जोबोर मोजां मोनदों बिथाङा सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि बिथाङा मिथिंगाखौ लानानै रमान्टिक खन्थाइ लिरो अलंबालर मुगायाव बिथाङा रमान्टिक खन्थाइनि जोनोम जाहोदोंमोन बिथांखौ इरांजि खन्थाइनि रमान्टिक खन्थाइगिरि ज'न किटसजोंबो रुजुनाय जायो आं बिथांनि खन्थाइखौ फरायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जे बिथाङा सासे मिथिंगाखौ लानानै रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरि बिथांनि खन्थाइफ्राव मिथिंगानि समायना महरा बेरखांदों बेखायनो आं बिथांनि खन्थाइखौ फरायना जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथाङा सासे अलंबार मुगानि रमान्टिक खन्थाइगिरि